हीअं त असांजे राजस्थान में घणेई अस्पतालूं आहिनि ऐं नंढी नंढी अस्पतालूं वधीक आहिनि असांजे इते हिकड़ी वॾी अस्पताल आहे जंहिंमें हर सुविधाऊं हूंदियूं आहिनि हंधनि खां वठी करे पाणी खाधो दवाऊं ऑक्सीजन हर शइ असांजे विक्टोरिया में मिलंदी आहे सुइयूं वग़ैरह सभु असांखे हुते मिली वेंदा हुन अस्पताल में का कमी कोन आहे पर असांजे हिते नंढा नंढा अस्पताल बि घणेई आहिनि असांजे हिते जेका नंढा नंढा अस्पतालूं आहिनि हुननि में हिननि शयूं जी घणेई कमी आहे ऐं मां बसि इहो ई थी सुझाव ॾियणु चाहियां त उन में कुझु हुजिणो खपे जीअं त असांजे नंढा नंढा अस्पतालुनि में सुइयूं हूंदियूं आहिनि सभु हूंदो आहे पर असांजे नंढे नंंढे अस्पतालुनि में हंधनि जी सुविधा कोन हूंदी आहे ऐं असांजे नंढे नंढे अस्पतालनि में ऑक्सीज़न बि न हूंदो आहे असांजे नंढे नंढे अस्पतालुनि में वेंदा आहियूं त हुते असांखे हिकिड़ो ई सुझाव ॾियो वेंदो आहे त तव्हां वञी करे वॾे अस्पताल में लिखारियो असांजो वॾो अस्पताल असांजे ई अजमेर में आहे पर छा करे त नंढे नंढे अस्पतालुनि में बि हुजणु ज़रूरी आहे जेके असांजो वॾो अस्पताल थोरो परिते आहे पर असांजे शहर में ई आहे आसे पासे जी शहर वारा बि असांजे वॾे अस्पताल में ईंदा आहिनि मां बसि इहो ई दरख़्वास्त थी कयां मतिलबु इहो ई थी सुझाव ॾियण चाहियां त असांजे हिते जेका नंढा अस्पताल बि आहिनि हुननि में बि शेवाऊं हुजणियूं खपनि जीअं की आसे पासे में जेका जल्दबाज़ी में जेका माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि खे बि सुठो इलाज मिली सघे ऐं वॾियूं अस्पतालुनि में वञनि जी हुननि खे जेसि ताईं नंढे अस्पतालुनि में वेंदा आहिनि अगरि वॾो को हादसो थी वेंदो आहे कंहिंसां गॾु ऐं हुननि खे अगरि वॾे अस्पताल में वञिणो पवंदो आहे त चङनि जो साहु अध रस्ते में ई छॾजी वेंदो आहे चङा माण्हू त जी वेंदा आहिनि पर चङा माण्हू अध रस्ते में ई पंहिंजो साह छॾे लाहिंदा आहिनि छा आहे की असांजे अस्पताल हिकड़ी वॾी जेका आहे उहा थोरो परिते हूंदी आहे हिन करे मां इहो ई थी चवणु चाहियां कि नंढे नंढे अस्पतालुनि में भले घटि हुजे पर सामान हुजे छा करे त असांजे इते माण्हू ॾाढा वधीक आहिनि जंहिंजी को कमी कोन आहे हिन करे मां इहो ई थी चवणु चाहियां त असांजे हिते जीअं वॾे अस्पतालुनि में सभु सुविधाऊं हूंदियूं आहिनि ऊअं ई नंढे अस्पतालुनि में बि हुजणियूं खपनि